रेले रेस में पाट खणण हिकु पंहिंजो पाण में सुठो आज़मूदो रहियो स्कूल में तरह तरह जी रांदुनि में भाॻु वठण उन्हनि में हिसो वठण उन्हनि जो हिसो थियण हिकु तमामु सुठो शगल हुओ मूंखे यादि आहे मां शायदि तंहिं टाईम नाएं दर्ज़े हा नाएं दर्ज़े में पढ़ंदो हुअसि तॾहिं असांजा कोच हुआ श्री श्री देवेंद्र जानी उन्हनि खे पंहिंजो बि इंटरस्ट घणेई हुओ इन्हनि तरहनि जी एक्टिविटीज़ जो त जिनि साल जे मिड में कुझु इंटर स्कूल कॉम्पीटीशन थी तंहिं में असांखे पाट वठण लाइ मौक़ो मिलियो हुन में हिक रिले रेस बि हुई ऐं उहो मुंहिंजे लाइ पहिरियों एक्सपीरियंस रहियो पहिरियों अनूभव रहियो तंहिं खां पोइ त चङा दफ़ा थियो पर हुन वक़्त जो जेको पहिरियों एक्स्पीरियंस हुओ उहो तमामु सुठो हुओ भाॻु वठण लाइ छह टीम हुयूं छह स्कूल हुआ छह टीमूं हुयूं ऐं पोइ हर हिक जो पंहिंजो नमूनो हुओ डुकण जो को सिलो हुओ को फ़ास्ट हिकु ॼणो असां खां बि सिलो हुओ जंहिंजे करे थोड़ी तकलीफ़ थी पिए चङो वक़्तु हली मां बि पंहिंजी मिडिल स्पीड जेका हुई हुन ते हलियुसि पर पोइ हिकु ॼणो सिलो हुजण जे करे कोई असांखे प्राईज़ न मिलियो ॿीं टीम खटी वेई असांजो जेको कोच हुआ जानी साहिबु उन्हनि जो चवण पहिरियों ई हुओ कि हिकु बि हुन मां अगरि कमज़ोरु पियो त पोइ टीम वीक थी वेंदी आहे उहो जेका ॻाल्हि मूंखे ओॾी महिल उहा सिखणु मिली तंहिं मां अॻियां लाईफ़ में ॿीं रेस में पाट वठण में चङो फ़ाइदो मिलियो